मैं अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ और जैसे कि अपने गाँव से और ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ हमारे गाँव में जैसे कि पर पुरानी तरह रहना उनका रहन सहन लगाव जो कि आज कल शहरों में नहीं देखने को मिलता है हमारे गाँव में जैसे कि साथ में बैठना उठना खाना और आज के दौर में जब आज के दौर में जब हम शहर में रहने आ गए हैं तो ये अब अपनापन लगाव देखने को नहीं मिलता है जो कि परिवार में पहले देखने को मिलता था जैसे कि साथ में रहेना हंसना बोलना गाना और भी बैठना बातें करना अब जैसे जैसे मतलब चीज़ें आगे बढ़ती जा रहीं हैं जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रहीं हैं वैसे वैसे सब दूर होते जा रहें हैं अपने अपने फ्यूचर के लिए अपने करियर के लिए बाहर जाते जा रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत अकेला रहने लगे हैं तो मतलब पुरानी जो चीज़ें होती हैं पुरानी पुरानी जो चीजें होती हैं जो पुराने जो पल होते हैं वो बहुत याद आते हैं फैमिली के साथ तो उन्हें तो ऐसे ही है मतलब ये है कि हम आगे जा के दूर नहीं रहना चाहते परिवार से परिवार से जुड़े रहेना चाहते हैं